मैंने ये कितना बड़ा ऑर्डर बुक किया है और आप मुझे डिस्काउंट नहीं दे रहें हैं इसपे थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो बनता है देखिए मैंने कितने चार हज़ार का ऑर्डर बुक किया है और आपने मुझे डिस्काउंट नहीं दिया बिल्कुल बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दिया है इसपे मुझे आपसे चालीस प्रतिशत डिस्काउंट दे सकते हैं ये आपके हाथ में है और आपको देना ही होगा क्योंकि चार हज़ार का ऑर्डर है ऐसे तो हैं नहीं कि मैंने दस बीस रुपये का ऑर्डर बुक किया है ऐसा नहीं है मैंने चार हज़ार का ऑर्डर दिया है आपको कूपन वगैरह सब लगाने के बाद में मुझे एक अच्छा एक अच्छा डिस्काउंट चाहिए मैंने कूपन प्रोमो कोड सब कुछ प्रयोग में ले लिया है अब उसके बाद में मुझे एक अच्छा डिस्काउंट दीजिए आप ऐसा तो है नहीं कि मैंने थोड़ा बहुत ऑर्डर बुक किया मैंने इतना अच्छा ऑर्डर दिया है आपको लेकिन आप फिर भी मुझे डिस्काउंट नहीं दे रहें हैं ऐसा तो नहीं हो सकता आप मुझे डिस्काउंट देना ही होगा